हांव सौरब बोत्राचो चॅनल योगाचो चॅनल यूज करतां आनी योगा करता आसतना खुबशे प्रोब्लेम्स जातात थोडीं आसनां बसून करपाचीं आसतात तेन्नाय त्रास जातात थोडे स्टाटींगेक स्टाटींगेक नवीन आसता तेन्ना आमकां ते हात दुखतात पांय दुखतात जशें जशे एक आठ दीस धा दीस जातकच योगा आमकां इजी पडटा पूण थोडे अशे योगा आसतात की ते आठ न्हय पंदरा दीस सुद्दां जाल्यार दुखतातच थंय आमकां मागीर दोन तरांचें योगा आसता एक तर बसून करपाक मेळटा कदेलाचेर नाजाल्यार तुज्यान जाता तशें करपाचें फॉर एग्जांपल सूर्यनमस्कार तो घालता आसतना तूं न्हिदुनूय घालपाक शकता नाजाल्यार कदेलाचेर बसूनूय करपाक शकतात पांय हालोवपाक जाय बी तूं नमस् सकयल बसुनूय करपाक शकतात किंवां कदेलाचेरय बसूंक शकतात असो योग हांव हें करतां